मेरे गाँव में बेगूसराय में बाथरूम जाता था पहले खेत में उसके बाद खेत में जाता था तब गंदा हो जाता था पूरी तो दूसरे गाँव से लोग आता था तब बोलते थे बहुत गंदा गाँव है बहुत गंदगी है यहाँ पे उससे बीमारी हो जाता था पहले बहुत बीमारी उसके बाद पता चलता कि जे बीमारी हो गया है बाथरूम के गंदगी के कारण यहाँ पर से हो रहा है इसलिए बहुत लोग बीमार पड़ता था बहुत बीमारी हो जाता था इसलिए लोग अब बाथरूम बनवाने लगे हैं यहाँ पे लोग लोग बाथरूम बहुत लोग अभी भी बना लिए हैं कुछ लोग बचा हुआ है बाथरूम में बनाने के ले लेकिन ये इस बाथरूम बनाने के लिए कुछ सहयोग करें आप लोग सब क्योंकि लोग बहुत सा लोग यहाँ पर अभी भी रोड के पास खेत अगल बगल के पास बाथरूम कर देते हैं बाथरूम कर देते हैं इससे बीमारी होता है ये बीमारी होता है उसके बचाव के लिए आप ही कुछ कीजिए ऐसा लगता है बीमारी में जे कुछ लोग ठीक नहीं हो पाते हैं लेकिन लोग बहुत बीमारी हो गए हैं बाथरूम बनाने के लिए आप लोग कुछ सहेयोग दें इसलिए बोलते हैं कि जो बाथरूम बनवाने के लिए अभी भी लोग बाथरूम बहुत सा लोग बनाए हैं बहुत लोग बचे हुए हैं इसलिए आप लोग तनिको कुछ सहयोग करें मेरे गाँव में बहुत गंदगी होता है खेत अगल बगल बहुत गंदा कर देते हैं यहाँ पे इसलिए हम बोलते हैं कि बाथरूम बनाने के लिए कुछ यहाँ पर होना चाहिए उससे बीमारी होता है बाथरूम पहले लोग जाते थे खेत में कहीं भी साफ़ सुथरा रहते वहाँ पर कर लेते लेकिन बहुत सा गंदा हो जाता पूरे गंदा हो जाता है तो कहाँ जाता पैखाना करने के लिए लेकिन अब तो बहुत लोग बाथरूम बना लिए हैं कुछ लोग बचा हुआ है अभी भी अभी भी अगल बगल कर देते हैं बाथरूम इसलिए हम बोलते हैं कि बाथरूम बनाने के लिए कुछ सहयोग करें मेरे गाँव में बाथरूम ओथरूम का सिस्टम बहुत कम है बहुत लोग बनाए हैं बहुत लोग बचा हुआ है बाथरूम करने के लिए साफ सुथरा यहाँ पर नहीं हो पाता है